उत्तर प्रदेश जा किसान रबी खरीफ़ु जायद जी फ़सल उॻाईंदा आहिनि जंहिं में मुख्य तौर कणिक ऐं चांवर आहिनि किसान पंहिंजे खेत में बेल वारी भाॼियूं जीअं मटरु तुरई लौकी बि उॻाईंदा आहिनि बिनि फ़सलनि जे विच में मेथी बथूआ पालकु चौणाई वारी साई भाॼियूं बि पैदा कंदा आहिनि